आङो गोबां गोजान गोजान जायगायाव बेरायहैनो लुबैयो जेरै गोबां मनदिर दङ बेफ्रावबो थांनो लुबैयो गोबां बिबार बारि बागानफोर दङ बेफ्रावबो थांनो लुबैयो नायनो लुबैयो आङो दाख्लिसोबो थांखांबाय दिल्लियाव ताज महाल नायनानै फैबाय लटास टेमपोल नायनानै फैबाय लाल किला नायनानै फैबाय आरो गोबां जायगा बेफोरबादिनो समायना रमायना जायगाफ्रावबो बिबार बारिफ्रावबो नायनानै बेरायनानै फैबाय मानोना बेफोरबादि जायगाफोराव बेरायहैयोबा थाङोबा गोसोफोरखौ एसे मोजां मोनो गोसोनि दुखु सुखुखौ एसे बावगारहैनाय जायो बेनिखायो जोङो मानसिफोरा बेफोरबादि जायगोफोराव बेरायहैनांगौबो धोरोमसालिफ्रावबो थांनांगौ धोरोमनि खोथाबो खोनासंनांगौ होमबासो जोङो गोसोफोरखौ मोजां मोनो आरो जों मोनसिफोरा बुहुमाव उजिनानै गोबां जायगा नायनांगौ बेरायनांगौ खामानि मावलांनांगौ जायो खामानि मावनायजोंनो लोगोसे जोङो बेफोरबादि जायगोफोरावबो बेरायहैनांगौ थांनांगौ धोरोमनि खोथाबो खोनासंनांगौ धोरोम थानसालिफ्रावबो मन्दिर मजितफ्रावबो बेरायहैनांगौ अब्लासो जोङो माखासे गियानफोरखौ मोनबोनो हायो जेरै जोङो बबेबा सानस'नो हायै दुखुफ्राव थाफ्लाङोबा मनदिरफ्राव थांनानै एसे गियान मोनहैनाय बायदि मोनो अबेबा बिबिर बारिफ्राव थांनानै नायनानै गोसोनि दुखुफोरखौ बावथनाय बायदि मोनो आरो गोसोाव मानिबा दसेनि थाखायबाबो रंजाखांनायबादि मोनो